आं हॅलो आं हॅलो मॅडम हांव सेजल उलयतां मॅडम हांवें तुमचो नंबर कोणा कडल्यान घेतलेलो की तुमी निरो बी काडटात म्हणून अशें काडटा न्हय तुमी

ना लेट सुदां जाल्यार तशें हांव कलेक्ट करूंक शकता मॅडम हय हां हां हां

हय हय

आं

हय येवंक शकता हय कशें किदें रेट तुमची मॅडम हां बरी आसा म्हाका एक चार तरी बॉटली जाय आसल्यो मेळटल्यो न्हय हय शुवर शुवर येता तुमी लोकेशन धाडा नाल्यार मॅम येता हांव हां ओके हय शिवर शिवर हां हां बरें थँक्यू मॅडम या बाय